शहरी और ग्रामीण स्कूलों के बीच अंतर तो उतना नहीं है पर मैं मानता हूँ कि कुछ कुछ अंतर तो है क्योंकि अगर हम बात करें शहरी क्षेत्रों की तो शहरी क्षेत्रों मे संसाधनों की उपलब्धता बहुत अधिक होती है एवं ग्रामीण स्कूलों मे यदि हम बात करें तो बच्चों को उतने पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पाते जिससे वे उनका विकास रुक जाता है उतना नहीं हो पाता शहरी बच्चों की अपेक्षा सिर्फ संसाधन ही है जो बच्चों को बहुत अधिक से अधिक उनका विकास करने मे सहायक होते है शहरी स्कूल के बच्चों में के सारे हैं पर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों मे यह अंतर हम नहीं देखते है ग्रामीण स्कूलों मे हम या देखते है की बहुत सारी चीज़ें हैं जबकि ऐसा सरकारी स्कूल मे संभव नहीं है सरकारी शहरी शहरी स्कूलों मे हम यह देखते हैं कि व्यक्ति को बहुत सारे संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते है जिससे यहाँ के बच्चे शहरी बच्चे एवं ग्रामीण स्कूल के बच्चों मे जमीन आसमान का उनके परिणामों मे अंतर होता है एवं प्रतिशत में भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है